देखू अगर पहिनावाके बात करल जाय तऽ पहिनावा भौगोलिक दृष्टिकोणसँ चुनल जाइत छै की पहिनी की नहि पहिनी आओर भारतके अगर गप करल जाय तऽ ओहोमऽ हमरासभ भेलहुँ भारतके उत्तर भागमे तऽ उत्तरी भारतमे जब हमरासभ रहैत छी तऽ हमरासभ अखन गर्मी आओर सभ ऋतुके तुलनामे ढेर पड़ैत ई कारणसँ हमरा सबसभके मूल जे कपड़ा पहिनावा रहय ओ धोती कुरता आओर साड़ीसभ रहए लेकिन ई पाश्चात्य जे पश्चिमी सभ्यता जे यऽ हमरा सभके पहिनावाकऽ खूब घातक रूपसँ प्रभावित कयलक एकरासँ की भेल हमरासभ धोती कुरता छोड़ि जीन्स शर्ट पर उतरि गेलहुँ एकरासँ दिक्कत भए गेल यऽ एना नहि होना रहय हम एकर खिलाफमे छी लेकिन की करय सकैत छी आंय हमरा तऽ ओकरालऽ शक्ति अर्जित करय पड़त नऽ किछु बदलाव आनय लय आओर हमरा सभ वएह अखनो तक धोती कुरता पहनयके समर्थक छी आओर हम तऽ खास करिकऽ हमर परिवारक लोग अखनो तक हमर समाजक लोगमे हमर समाज मे हमर गामक लोगमे अधिकांशतः युवा पीढीकऽ अगर छोड़ि देल जाय तऽ अभियो धोती कुरता आओर साड़ीमे ही देखयलऽ मिलत अहाँके आओर हमरासभ एतय बगलमऽ रहैत यऽ शहरमे ढेरी बढिआँ बढिआँ दुकानसभ यऽ ओतय जाइकऽ खरीदैत छी कपड़ा